میں نے دو مہینہ پہلے ویوو ٹی ون کا فون خریدا تھا جب یہ لانچ ہونے والا تھا تو یہ پروڈکٹ وائس تو بہت اچھا لگا تھا لیکن جب یہ ریلیز ہو کے میرے پاس آیا میں نے اس کو خریدا تو جب میں خریدنے گیا تھا شاپ پر تب بھی اس کے فیچرس بہت اچھے لگ رہے تھے اور بہت اسموتھلی فون چل رہا تھا اس کا بیک گراؤنڈ کور جو ہوتا ہے وہ بھی اچھا لگ رہا تھا اور کیمراس بھی اچھے تھے اس کے بیک بھی اور فرنٹ بھی لیکن جب میں اس کو گھر لایا تو دو مہینے اس کو یوز کیا اور اس میں کچھ خاص مزہ نہیں آیا پھر اس کا جو ہے بیٹری بیک اپ کم ہو گیا اور اس کا جو ہے چارجنگ پہ لگانے کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ گرم زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈفیکٹڈ ہو گیا تھا تو اس وقت مطلب اس بار بہت مزہ نہیں آیا مجھے اور اب کی بار میں اگر لوں گا کوئی فون تو دوسری کمپنی کا لوں گا کیونکہ ویوو ٹی ون میں مجھے مزہ نہیں آیا اس وقت پیسے مجھے لگتا ہے ضائع ہو گئے ہیں